हमारे यहाँ जब संगम के मेले मे कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद में जहाँ सब सारे लोग आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारे इंसान आते हैं जहाँ मेला लगता है वहाँ हनुमान जी का मंदिर है वहाँ कुंभ के मेले में बहुत सारे समान बिकते हैं जैसे कि साड़ी बिंदी सिंदूर और चूड़ियां कंगन खिलौने बहुत सारे समान बिकते हैं कि जैसे जैसे कि बहुत सारे खिलौने समान और बहुत सारे लोग भी आते हैं हमारे गाँव हमारे बाबा महाराज पे आते हैं बाबा महाराज के मेले में आते हैं बहुत सारी मने यहाँ बहुत सारे इंसान आते हैं सारे काम बहुत सारे इंसान आते हैं मेले में बहुत बाबा महराज के मेले में दर्शन करते हैं फूल लेते हैं माला चढ़ाते हैं और सब कुछ और सब कुछ मेले में मेले में आते बहुत सारी मुनि आते मेले में बहुत सारा बहुत सा काम कर बहुत सारा मेले में आते बहुत सारे मुनि आते हैं और पूजा पाठ करते हैं और वो बहुत सारी बहुत सारी खिलौने भी लेते हैं खेलने के लिए सिंदूर ने के समान लेते हैं साड़ियां कपड़े और धोती और अपने बहुत सारे कपड़े भी लिए हैं मैंने और सब कुछ बहुत सारे सामान लिए हैं और और हमारे बाबा महाराज के बहुत सारे लोग आते हैं बहुत बड़ा मेला लगता है और हमारे रामनगर में बहुत सारा मेला लगता है देवी मैया का मंदिर है धाम मे देवी मैया का धाम है और बहुत सारे देवी देवता है वहाँ पे और बहुत सारे देवी देवता हैं बहुत बहुत भारी मेला लगता है नवरात्रि में लगता है संडे को लगता है संडे को दिन लगता है बहुत बड़ा मेला लगता है बहुत दूर दूर के लोग आते हैं बहुत सारे मेला लगता है इतना प्यारा लगता है मेला देख के की हम लोग वहां पे रोज जाएं ऐसा लगता जैसे रोज जाएं हम लोग ओर हर संडे को जायें हर सोमवार को जाएं हमारे हमारे महावीर को लगता है हमारे औता में लगता है मेला बजरंगबली का मेला लगता है बहुत बहुत मेला लगता है इतना मेला लगता है बहुत जाए जहाँ जाए बस घूमते ही रहें बहुत सारे समान लेने का मन करता है बहुत सारे ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग बहुत सारी हम लोग यहीं पे रह जायें दिन के दिन रात के रात बहुत सारी यहीं पे काम करते रहें बहुत प्यारा लगता है दर्शन करते बहुत घूमते हमें हम बहुत प्यारा पारक है इतना प्यारा पारक है बहुत सारे बाबा महराज बाबा महराज के बहुत बड़ा पारक है वहाँ पे हम लोग बैठते हैं खाई है लंच में खाते हैं और बहुत सारी बातें सेयर करते हैं अपने परिवार के साथ भी जाते बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बहुत बहुत हंसी मजाक होता है बहुत हम लोग खेल बहुत सारी बातें करते हैं इतनी सारी खूब खेलते भी हैं पारक में बहुत सारे मजा आता है वहाँ पे भी खेलते हैं हम लोग बहुत सारे फिर मिलके दिये जलाते हैं दर्शन भी करते हैं बहुत काम करते हैं बहुत सारे बहुत बहुत हम लोग वहाँ पे हम लोग हम लोग कुछ हेल्प भी करते हैं और बहुत हम लोग को बहुत अच्छा लगता है हम लोग बहुत हम लोग बहुत सारे बाबा महराज पे जाते हैं फूल ले आते हैं वहाँ पे फूल तोड़ते हैं फूल चढ़ाते हैं वहाँ भी पारक है बहुत सारी चाट पकौड़े और चाउमिन की दुकानें हैं और बहुत सारे बात और बहुत सारे सापिंग करने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे कंगन भा चूड़ियाँ भा और बिंदिया भा टिकली और सिंदूर भा अपनी मम्मी के लिए मैंने सिंदूर लिया और टुकली भी लिए चूड़ी भी लिए कंगन भी लिए बहुत सारे समान लिए अपने के लिए छोटा सा टेडीबियर लिए और खिलौने लिए अपने के लिए कंगना लिए बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी बात और हम लोग फिर घूमने लगे हमारे मम्मी पापा हमारे भैया हमारे हम हमारे दीदी हम लोग साथ साथ गये हमारे मम्मी पापा के साथ साथ घूमते रहे पारक में भी बैठे बहुत सारी बातें की खेलने गये फिर हम लोग अपने सीट हाँ फिर हम लोग गये थे सीतामढ़ी सीतामढ़ी गये तो देखा मैंने देखा सीता माँ कितनी प्यारी है कितनी सुन्दर है और राम जी को भी देखा मैंने बहुत कहा पे है राम जी सीता माँ कहा पे है गंगा जी का स्थान देखा हम लोग और तीनों धार ऐसे सर्व शक्ति गंगा यमुना सरस्वती हम लोग ये तीनों धारों भी देखे बहुत प्यारे प्यारे धारे भी हैं बहुत सारी अच्छे लगे हमको हमने देखा बहुत प्यारा लगा सीता माँ के सीता माँ को देखा मैंने बहुत हमको सुंदर लगा वहाँ पे पार्क भी है पार्क में हम लोग सब लोग गये हमारे सब पूरे हम लोग पूरे फैमिली के साथ गये हमारी फैमिली बहुत अच्छी है हम लोग के लेके घुमाती है बहुत प्यारा लगा हमको हमने देखा बहुत सारा देखा कि कहाँ कहाँ पे है सबकुछ जगह हमने घूमा हमको बहुत अच्छा लगा मैं क्या क्या बताऊँ बहुत सारे हमने देखे ऐसे बात देखे ऐसे बाँस से बुना हुआ एक एक चीज हमने देखा है कि बहुत अच्छा हमको लगा इतना सारा बाँस बाँस से बना हुआ चीज मैंने पहली बार ऐसे देखी कहाँ बाँस बाँस से बनी हुई मंदिर देखी मैंने कितना प्यारा है ये कि मैंने ऐसी बात ऐसी बात बोली पापा से मैं अपने पापा से बोली पापा ये कैसे बना हुआ है पापा ने बोला बहुत बहुत बहुत बहुत ज़्यादा बनाने के लिए बहुत बहुत बाँस आये हुए हैं क्योंकि ऐसी बातें ऐसे ऐसे बाँसों से बनाते हुए एक मन में आशा ये रहती है बहुत अच्छी सी बाँस बनाने की बहुत अच्छी सी मंदिर बनी मैंने बाँस मंदिर बनते हुये देखा है